میں نے بالی ووڈ فلم میں پینے گئے کپڑے بہت پسند کرتا ہوں پٹھان فلم کے رئیس فلم کے اور بھائی جان فلم کے کپڑے مجھے بہت پسند آتے ہیں